असां मिटी जी मूर्ति त ठाहियूं आहिनि पर असां इएं ॿारणे में जॾहिं असां स्कूल में वेंदा हुआसीं त घर जे ॿाहिरि जंहिंमहिल मींहं जे टाईम ते मिटी गीली मिटी खणी ईंदा हुआसीं त कंहिंमहिल इअं खिलौना ठाहींदा हुआसीं ऐं कंहिंमें वरी त्योहारनि में कंहिंमहिल वरी लाल लोई आहे होली आहे त इअं नंढियूं नंढियूं मूर्तियूं मिटीअ जूं ठाहींदा हुआसीं पाण में मिली करे कंहिंमहिल दसहरो आहे त दसहरे ते मिटीअ सां भूसो भूसनि में मिटी लॻाए करे भूसे मां रावण ठाहींदा हुआसीं कंहिंमां कुझु कंदा हुआसीं त ख़ासि तौरु सां मतिलबु ओॾीमहिल हे ईको फ्रेंडली ठहंदियूं आहिनि वधीक हीअं माण्हू मतिलबु हीअं केमिकल वारियूं न ठाहे वठी करे ऐं पंहिंजे हथनि सां ई ठाहिनि या वरी ठाराइनि मिटी जी मूर्तियूं जीअं पाणीअ में घुलिजी बि वञनि उहो ई पाणी वरी असांजे ग़मलनि जे या बाग़ बग़ीचनि जे कमु अची वञे जे केमिकल जी उन में मात्रा न अचे त वधीक सुठो आ्हे असां जेके मूर्तियूं ठाहींदा हुआसीं बचपन में जीअं असांजे झूलण शाह जो चेटी चंडु ईंदो आहे त चेटी चंड जे टाइम ते बि असां चङियूं नंढियूं नंढियूं मूर्तियूं ठाहींदा हुआसीं पाण में त मूर्तियूं उहे मतिलबु इएं ईको फ्रेंडली हूंदियूं हुयूं जीअं ब पाणी में अराम सां घुलिजी वञनि कंहिं बि प्रकार जो इअं न थियनि ऐं न ई मूर्तियुनि जी अ अपमानु थिए असां चवंदासि भाई कंहिं प्रकार जी मूर्तिअ जो अपमानु न थिए मूर्ति घुलिजी वञे मिटीअ जे रूप में जीअं मिटी ठाती आहे तीअं ई मिटीअ में हुंअ ई थी वञे साॻे ई रूप में मूर्तियूं त तमामु सुठियूं ऐं कलरनि जो वधीक घटि उपयोगु कयो वञे त वधीक सुठो आहे छो की अॼुकल्ह कलरनि सां ई प्रदूषित थी थिए पियो पाणी बि प्रदूषित थो थिए पियो जिते विसर्जन थियनि थियूं पयूं मूर्तियूं ऐं उहो पाणी वरी उपयोग लाइ घटि थो थिए पियो पाणी उन पाणीअ मां नुक़सान बि था थियनि पिया तॾहिं मतिलबु सभिनि सां हीअ वेनती इहा हीअ की मूर्तियूं ठाहे सघो त ठीकु आहे ईको फ्रेंडली त न था ठाहे सघो त मतिलबु ॿियनि सां बि गुज़ारिश हीअ ई कयो की तव्हां मिटीअ जूं मूर्तियूं ठाराहियो ऐं उहे ई विसर्जन कयो त उन सां छाहे पर्यावरणु बि दूषित न थींदो ऐं कंहिं बि प्रकार सां न जानवर खे ख़तिरो थींदो न माण्हूअ खे ख़तिरो थींदो इहा ई निमाणी वेनती आहे भाई मूर्तियुनि जो सदुपयोगु कयो ऐं इको फ्रेंडली मिटीअ जी मूर्तियूं ठाराहियो